आं दोनखुमानाय रिचिपिया जायैबाय बिदिनो बेदर एवनायाव हाय सामब्रामखौ हाय सामब्राम प्यास खौ हाय बुर हानानैहाय सामब्राम प्यासखौ हाय थाव आव हाय मोजां मोजां खालार जाजासिम ऐवो ओमफ्राय खालार जाखांनानै बिदिनो बे बेनि सायावनो पासफुरन फासफुरन होनोसै एसे होसै सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास देनानै होबावनानै बिदिनो एवनोसै एवनानै हाय एवनानै लानोसै ओमफ्राय एवनानै लानानैहाय बेदरखौल होनसै ओमफ्राय बिदिनो बिदि एवनायावनो आं संनाय बेदराहाय बिराथ गोथाव जायो ओमफ्राय बिदिनो आरोबाव अनला अनला दाव संनायावहाय बिदिनो बावबो दाउ एवनायाव हाय प्यास खौ बुरजा होबाय प्यासखौ बुरजा होनानैहाय प्यासखौ बुरजा होबाय बुरजा होनानै एवबाय एवखांनानै हाय ओमफ्राय एवखांनानै प्यासखौ बुरजा होनानै एवबाय ओमफ्राय अनला होबाय ओमफ्राय अनलायावहाय गंगार दुनदियाखौहाय बुरजा होबाय ओमफ्राय बेआवबो गोथाव जायो आरो बिदिनो नारजि अमा संनायावबो बिदिनो सामब्राम पेयासखौ हाय मोजांयै एवबाय ओमफ्राय फासफुरन होबाय एसे फासफुरन होबाय ओमफ्राय नारजि फासफुरन होबाय जिराखौहाय देनानै होबाय जिरा मसलाखौ आराम देना होबाय देनानै होनानैहाय मा होनो देनानै होनानै नारजिखौ होसनबाय ओमफ्राय बावबो बिदिनो गारजि जाया मोजांआनो जाजोबो ओमफ्राय बिदिनो गोथाव जायो नारजि ओमफ्राय बिदिनो बिरियानि संनायावथ' बेव बाजारावनो मोनखायो मसला बेजोंनो माने बानायदों आं बिरियानि मसला जेरै बानायदों बिदिनो न' आवहाय बिदिनो सिक्रेटलि बायदिसिना मसला बानायनाय जादोंमोन गलमुरिज फानलु गोजा फासफुरुन ओमफ्राय जिरा बेफोरखौ गासिबो मिक्स खालामनानै मानिदेनानै हाय देनानैहाय दोनदोंमोन देनानै दोननानै एखमबा बिदिनो न' आव बेदर संबा बिरयानि संबा बेवहाय बे माने मसलाखौहाय एफा एफा होयो माने बिदि बानायनानै दोनबा टेस्टि जायो आरो टेस्टि गोथाव जायो